دہلی میں صوبائی حکومت اور تعلیمی صحت اور معیشت جیسے پالیسی کی مختلف مسائل بہت عام ہیں اور دہلی حکومت اس سے بہت دہلی حکومت اس سے بہت اچھی نپٹتی بھی ہے اور تعلیم کی بنیاد انہوں نے بہت اچھی کر رکھی ہے صحت ہو ہیلتھ پالیسیز ہو اور الیکٹریکل ویکلس ہو بہت ساری مختلف اسکیمس ہیں جو کیا کہتے ہیں دہلی حکومت ہمیں دیتی ہے اور تعلیم کے اندر بہت اچھا کام کر بھی رہی ہے اور ہیلتھ پالیسیز ہیں جو کیا کہتے ہیں محلہ کلینک ہے گلی گلیوں کے اندر انہوں نے محلہ کلینک کھول رکھے ہیں اور اسپتال ہے جہاں فری میڈیسن ہمیں ملتی ہے اور بہت ساری فیسلیٹیز ایسی ہوتی ہیں جو بہت کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمیں فری میں مل جاتی ہیں کچھ تعلیم کے بارے میں ایسا میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ کچھ کورسیز ایسے ہیں جہاں کیا کہتے ہیں آپ کو فری آف کوس پڑھایا جاتا ہے وہاں سے آپ کو کوئی فیس نہیں لی جاتی کوئی پیسہ ہی نہیں لیا جاتا بس کیا ہے بچوں کو ایڈمیشن لینا ہے اور بچوں کو اپنی تعلیم کو اسٹارٹ کرنا ہے بہت ساری مختلف دہلی کے اندر جو صوبائی حکومت ہے وہ تعلیم پر صحت پر بہت ساری معیشت پر پالیسیز پر کام کر رہی ہے